हाँ मेरे साथ कई सारी कठिनाइयाँ हुई है तकनीकी को लेकर क्योंकि तकनीकी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि मोबाइल में या स्मार्टफ़ोन में या फिर किसी कम्प्यूटर लैपटॉप में भी बहुत सारी दिक्कतें होने लगती है मैंने कई सारे लोगों की दिक्कतें भी दूर करी है क्योंकि जितना मुझे आता था मैंने उनकी मदद करके उनकी दिक्कतें दूर करी है बाकी जो मेरे पास जैसे कुछ बड़ी दिक्कतें हुई है तकनीकी को लेकर उसके लिए मुझे दुकान वालों से मदद लेने जाना पड़ता था जो शोरूम बना हुआ है जैसे मेरा वीवो का फ़ोन था तो वीवो में कुछ दिक्कत आई मेरे स्मार्टफ़ोन में तकनीकी से रिलेटेड तो उसको सुधरवाने के लिए मैं दुकान गई शोरूम पर गई वहाँ दिखवाया तब जाकर वह सब ठीक हुआ तो इसमें कई सारे ऐसे मुद्दे मतलब ऐसे कई सारे कठिनाइयाँ हुई है जिसके लिए मुझे दुकान जाना पड़ा सुधरवाने को